आमची भाशा ही कोंकणी मुळावी भाशा आसा आमी उलयतात तें कोंकणीनूच आमच्या राज्यांत शिक्षणींत क्षेत्रांत कोंकणी भाशेचें खूब म्हत्व आसा आमच्या शिक्षणीक वेवस्थेंत पयलें भास ही इंग्लीश दुसरीं भास हिंदी आनी तिसरी भाशा मराठी वा कोंकणी आसा प्राथमीक वर्गांतल्यान कोंकणी ह्या भाशेचो प्रयोग हो जातातच कोंकणी ह्या भाशेचो प्रयोग गोंयातकच न्ही बाकी कडेन कर्नाटकांत किंवा हेर भागांत जशें मेंग्लोर कारवार ह्या भागांत जातातच कोंकणी भाशा उलोवपी चाळीस लाख लोक ह्या वाठारांत मेळटात कोंकणी ही भास कर्नाटक महाराष्ट्र दमण दिंव ह्या वाठारांनी उलयल्ली वता कोंकणी भाशेंत साहित्यीक पुस्तकां बरयल्ली आसात ताचो आमी वापर करूंक जाय कोंकणी भाशा ही आमची मायभास ती आमी मुखाल्ल्या पिडीक शिकोवपाक जाय हे जर आमी करतली जाल्यार भुरग्यांचे हें प्राथमीक शिक्षण हें कोंकणीनूच जावपाक जाय जाल्यार आमची फुडलीं पिडी कोंकणी भाशा आपणायतली आनी समजतली